دیکھیے شادی ہمارے گاؤں میں جو ہوتی ہے چاہے لڑکا کا ہو چاہے لڑکی کا ہو تو اس میں آگے اگر ہم لڑکی کا شادی کر رہے ہیں تو ہم آگے لڑکے کے لیے کے یہاں جائیں گے لڑکا کا جو ہے پورا اس گھر کا بایو ڈیٹا لیں گے اور بایو ڈاٹا لے کر جب ہم تشفی ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے گاؤں میں آتے ہیں گاؤں میں جب آتے ہیں تو ہم جو ہے اپنے معاشرے میں کچھ بات چیت کرتے ہیں کہ لڑکا اس رنگ کا ہے اس ڈھنگ کا ہے اتنا پڑھا لکھا ہے اور وہاں کے لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں تو وہ جو ہے اسی ڈھنگ سے لڑکی کو دیکھتے ہیں خاندان کو دیکھتے ہیں کچھ بات چیت ہوتی ہے بات چیت ہونے کے دوران جو ہے جب آپسی جو ہے جب بات ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے ہم جو ہے شادی کی رسم کو ہم پورا کر کرنے کے لیے ہم پھر وہاں جاتے ہیں وہاں کے لوگ کو دیکھتے ہیں اور وہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں دن طے ہوتی ہے اور دن طے ہونے کے بعد پھر جو ہے ہم شادی کا رسم جو ہے پورا جو ہے ہم اس کو کرتے ہیں اور شادی جو ہے پھر جو ہے جیسے لوگ جیسے اسی طرح گاؤں میں بھی لوگ جو ہے ہم اس پر جو ہے اسی طرح ڈھنگ سے جو ہے ہم فوکس کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح شادی جو ہے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے